हमारे संस्कृति में महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उसको बहुत से नियम एवं नियम उसका पालन करना पड़ता है जैसे कि वो जितना दिन उसका मासिक धर्म रहता है उसके दौरान उसको पूजापाठ नहीं करना पड़ता है साबुन सर्फ ये सब सफाई ये सब ज़्यादा ध्यान सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसको पूजापाठ नहीं करना पड़ता है कम से कम जितना दिन मासिक धर्म का रहता है कम से कम दस पाँच दिन पाँच दिन के अन्दर उसको कुछ भी धर्म का काम नहीं करना चाहिए इससे उसका मतलब अच्छा से फल नहीं मिलता है सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना देना चाहिए हम लोग समाज में उसको मतलब अच्छा हम लोग भी सपोर्ट करते हैं उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है उसका नियम चार दिन पाँच दिन अच्छा से पालन करना पड़ता है स्वच्छता के लिए हमारा जो परिवार में जो सबसे अच्छा ध्यान दिया जाता है और चारों तरफ जितना भी कुछ भी गंदगी नहीं रखते हैं हम लोग सफाई अच्छा से करते हैं जहाँ भी थोड़ा भी गंदगी रहता है उसको हटा के उसमें पाउडर डाल के उसको मतलब अच्छा से साफ करते हैं जिससे कि कोई बीमारी नहीं हो ज़्यादा बीमारी होने से परिवार में बहुत परेशानी आ जाता है हम लोग मिडिल क्लास के आदमी हैं ज़्यादा बीमारी बड़ा हो जाएगा तो फिर परेशानी होगा पैसा का दिक्कत हो जाएगा फिर हम लोग मज़दूर कर मज़दूरी करके अपना अपने अपने परिवार का भरन पोषन करते हैं और इधर उधर बीमारी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगा बच्चे बच्चे उच्चे पढ़ नहीं पाएँगे हम लोग भी मतलब बैठ जाएँगे तो बीमारी रहेगा तो घर देखेंगे परिवार को देखेंगे कमाने कौन जाएगा बहुत परेशानी हो जाता है और खाने पीने में भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादा तेल मसाला ये सब का यूज़ नहीं करते हैं जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमलोग मज़दूर मज़दूरी कर के भी परिवार का पालन पोषन कर सकते हैं जब घर का आदमी कमाने वाला सही रहेगा तो उसका परिवार भी सही रहता है इसीलिए हम ज़्यादा परिवार को देखरेख में ज़्यादा किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रख होने देते हैं यही सब परिवार के साथ रहते हैं हम लोग परिवार में रह के मज़दूरी कर के हम लोग उसका पालन पोषन करते हैं किसी चीज़ की किसी को दिक्कत नहीं होता है स्वस्थ हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो अगल आसपास भी स्वस्थ रहेगा स्वच्छता हमारी पूंजी है स्वच्छ वातावरण में सभी को रहना चाहिए स्वस्थ स्वास्थ और स्वच्छ यही हमलोग की पूंजी है क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सभी स्वस्थ रहेंगे स्वास्थ्य ही धन है स्वास्थ्य ही जिसका ठीक नहीं रहेगा वो कुछ नहीं भी नहीं कर सकता है स्वास्थ्य बहुमूल्य चीज़ है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ भी कर के परिवार का भरन पोषन कर सकते हैं स्वच्छता इन्सान का सबसे बहुत बड़ा पूंजी है